असां ॿियनि खे नचणु सिखाइण जो मौक़ो मिलियो आहे ऐं मूंखे ख़ुदि बि नचण में इंटरस्ट मन लॻंदो आहे उन्हीअ सां नची करे मन जा भाव उन में निकिरी रहंदा आहिनि और वधीक जीअं टैंशन हुजे उहो बि टैंशन फ़्री थी वेंदो आहे और मां स्कूलनि में बि नचणु सेखारींदी आहियां ताकि ॿार बि उहो अनुभव करे सघनि जेको मां कयां थी उहो हुननि खे सिंधी में लाॾा बि सेखारींदा आहियूं जीअं कि असांजो लखनऊ चेटे चंड जो प्रोग्राम थियो त उन्हीअ में बि ॿहिराणे में असां ॾोकिला नची रहिया हुयासीं और ॿारनि खे बि असां ॾोकिलनि सां नचणु सिखायोसीं और उन्हनि खे सिंधी नचण जो आभार करायोसीं कि सिंधियुनि जो इहो मस्त दा नचणु आहे फ़ेमस आहे